हां जी हां अ'ऊं गै हां जी हां जी अ'ऊं गै लाइब्रेरियन बोलो जी तुस कु'न अच्छा अच्छा हां जी अच्छा ऐसा ऐ नेईं नेईं ऐसा ते नेईं ऐ सवेरे सवेरे वर्कर ते औंदे ऐ न ओह् शफल करदे बुक्स साईंस ते साईंस बी पेदियां होंदियां न ओह् अच्छा ऐसी गल्ल ऐ मिगी ते निं कुसै बच्चे नै बी निं कदें शिकायत कीती ऐसी हां अच्छा तुसें पैह्लें उस कताबै शा पढ़े दा ऐ जां हून गै चाहि दी ऐ अच्छा अच्छा ओह् गल्ल एह् ऐ ना कि में दौ त्रै दिन छुट्टी उप्पर ही ते मिगी लग्गा दा वर्कर जेह्ड़े हैन ओह् ढिल्ले पेदे होने न फ्ही पिच्छें कम्म निं करदे निं कोई गल्ल निं अच्छा कीता तुसें मिगी कंप्लेन कीती ते में कोशिश करङ आं जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक करियै रक्खन दी कोशिश करङ ते तुस तुसें मतलब कोई ऐसी कताब भाई जित्थूं पैह्लें दा पढ़ै दे हे उत्थुआं ते हून अग्गें चाहिदी ऐ ऐसी कोई कताब ऐ अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं हून नेईं थ्होआ दी तुस इक कम्म करो एह् रजिस्टर पेदा इत्थै नांऽ शांऽ लिखो ते कताब दे नांऽ लिखो में हूनै तुसें ई ढूंढियै जेह्ड़ी ऐ किताब दिन्नी आं ते तुस व'बो ऐ ऐसी कोई परेशानी हां हां कोई गल्ल निं ते ऐसी कोई परेशानी होग ना मिगी सनाएओ सनांदे र'वै रो

अच्छा अच्छा ओह् बच्चे अग्गें पिच्छे करी ओड़दे निं हां क्या पता कोई अलमीरा बी चेंज कीती होग तां ध्यान निं रेह्दा होना तां करियै हां कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं चंगा कीता तुसें असें ई सनाया में आक्खङ में आपूं बी करङ कोशिश ते कन्नै जेह्ड़े वर्कर हैन उ'नें ई गी बी आक्खङ की भाई छुट्टी उप्पर हैन निं कन्नै वर्कर ते अज्ज दी ध्याड़ी छुट्टी उप्पर हैन निं हां कोई गल्ल निं तुसें ई कोई प्राब्लम होग तुस इ'यां सनाया करो असें ई ते कन्नै तुसें कोई ऐक्स्ट्रा बद्ध कताबें दी जरूरत होग जां जे किश बी होग तुस मेरे कोल आइयै इत्थै सनाई सकदे ओ में तुसें ई ऐक्स्ट्रा कताबां बाह्रा मंगाइयै देई सकनी आं हां ठीक ठीक कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं हां हां हां हां ठीक ठीक टाईम निं वेस्ट होंदा ना फ्ही आं ठीक ऐ ठीक ऐ ते कोई गल्ल निं हां कोई गल्ल निं गल्ल उप्पर कोई कारवाई कीती जाह्ग कोई गल्ल निं

ठीक ऐ ठीक ऐ